जोङो आबाद मावनाया जोङो हा थिखाफोरखौबो जों जोंनो आबादखौ मावो माइ बायदिसिना जोङो आरो खिथि मावो जोंनो आबाद मावग्राया जोंनो आरो ओमफ्राय जोङो बायदिसिना हा थिखाफोरखौ मालिखफोरनाव थांनानै जोङो हा गैयानालाय न' बांफोराव हा गैयानालाय जोङो मालिखफोरनाव थांनानै बुंहैयो जोंनो हाफोर हा थिखाफोर होब्लाथाय जोङो आबादखो मोजाङैनो मावनानै आबादखो थिखोगोन ओमफाय जोङो सारि मन साराय तिन मनफोराव जोङो हा थिखाफोरखौ मावनानै जोङो इदिनो संसारखौ खुंनाय जायो देहा देहा सोलेर बायदिसिना न'खरखो जोङो इदिनो खुङो आरो ओंखायनो जोङो हा थिखाफोराव बायदिसिना गन' गख्ल' जाबाथाय जोङो माइ माइ बायदिसिनाफोराव मोजां हरनाय हरि बुंब्लाथाय जोङो बिगुमाफोरनाव थांनानै जोङो निमाहा बिनानै जोङो बुंनानै लाहैनांगौ जोङो माइ दैफोरखौथ' माइफोरखोथ' जोङो थिगैनो हरदों मानो जोंखो नोंसोरो बया मोन्दों होननानै जोङो मालिखनि सेराव सुद्रायहैनाय जायो खायसेया आरो बायदिसिना इदिनो आबाद मावनाय दुब्लि गेजेरफोरावबो सिमा बायदिसिनानि जायो ओंखायनो जोङो इफोरखो जेंनाफोरखौ लानानै जोङो मालिखफोरनाव सोंनाय जायो इ सिमाया नोंसिनि नंगौना नोङा होननानै जोङो बुंनाय जायो ओंखायनो जोङो हा थिखाफोरखोबो जोङो गायनानै जायो आरो ओंखायनो हा थिखाफोरनि हा थिखाफोरावबो मोजां मोजां आबाद मावनानै जों थिखोयो मालिखफोरनो जोङो मालिखफोरा जि बुङो बेखोनो जोङो सुनानै हैनाय जायो आरो गामियारियाव अनेख इदिनो मावनानै आबाद आबाद हा हु गैयाब्लाबो इदिनो अनेख आबाद मावनानै जोङो जोंनि जिउखौ खुंनाय जायो आरो न'खर संसारखौ खुंनानै जोङो इदिनो जायो गथ' गथाय गासैबो जोंनि आबाद मावनाया जों इदिनो सोरबा रन्जित गायनो होयो सोरबा सोरबा माइसालि माइ गायनो होयो सोरबा आरो आयजं गान्थिया गायनो होयो ओंखायनो जों मालिखनि मालिखनि खोथा मथै जोङो मावनानै इदिनो आबादखो थिखोनांगौ जायो जोङो बोसोराव आबादखो अनेख माइफोरा मोजां जायोब्लाथ' इदिनो बिगा बिस मन गाहाम पसिस मन गाहाम इदिनो जानानै जोङो इदिनो आबादफोरखो थिखोयो आरो जोङो आबादफोरखो थिखोनानै इदिनो हासार इउरिया इउरिया हासार पटास इदिनो होनानै आबादफोरखो जोङो मावनानै थिखोयो हा हु गैयाब्लाथाय हा बुरजाफोरनिखौ थिखा आदि मावनानै इदिनो गासैबो गामियारिनि मानसिफोरा मावनानै जायो आरो बेफोरखो जोङो दावराव दावसिफोरखो जों दावरावफोर जाब्ला बायदिसिना जाब्ला जों मालिखनि सेराव थांनानै इफोर खोथाखौ बुंहैनानै सुद्रायहैनानै लाहैनाय जायो आरो